स्वच्छ भारत अभियान हो दोन ऑक्टोबर दोन हजार चवदा ह्या दिसा सुरू जाल्लो स्वच्छ भारत अभियान हो एक बरो इनिशिएटीव सगल्या भारतान नितळसाण दिसपाक लागल्या आतां म्युनिसिपालिटी ह्या लोकांनी वोलो आनी सुको कचरो कलेट करपाक दोन वेगडें डस्टबीन्स दिल्यात जेणे आमकां बरें जाता आनी आमच्या शाळेंतल्यान आमच्या शाळेंतल्यान आमकां मोलें वायल्ड लायफ सेंच्युरीन व्हेल्लें निवळ करपाक तशें आमी थंयचे रस्त्यार जो कचरो आशिल्लो तो बी एकठांय केलो आनी एकदां आमकां दर्यादेगेर व्हेल्लें थंय जो कचरो आशिल्लो जे लोक दर्या देगेर येवन बोटली उडयतात कचरो करतात तो एकठांय करपाक आमकां शाळेंतल्यान थंय व्हेल्लें

आजुनी आमच्या देशांत तितली सुदारणा दिसुना पूण जर एका मनशान मानून घेतलें जर आपूण आपणें हें केल्यार हें सुदारतलें जाल्यार तें जातलें आनी लोकांक सरकारान टॉयलेट सुद्दां बांदून दिल्यात